ماہی گیروں میں بھی کوئی ذاتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارے شہر میں جو ہے ابھی لوگ ماہی گیر ہیں جو مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کا ڈیلی کا یہی کام ہوتا ہے ماہی گیروں کا لوگوں کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن صبح سے لے کے دن تک مچھلی پکڑنا اور پھر شام میں لا کے اس مچھلیوں کو بیچنا اور یہ ماہی گیروں کا جو مین اڈہ ہے یعنی کہ اگر کہا جائے کہ تم سب سے زیادہ ماہی گیر کہاں ہوتے ہیں تو کلکتہ کے سائڈ میں ہوتے بنگال کے سائڈ میں کیونکہ ادھر مچھلی بہت کھائی جاتی ہے ہندوستان میں بنگال میں مچھلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو وہاں کافی ماہی گیر رہتے ہیں اور ان کے الگ الگ برادری رہتی ہے ان کی کئی برادری ہوتیں تو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں لہٰذا ہمارے یہاں جو ماہی گیر ہیں سب مل جل کے رہتے ہیں سارے دھرم اور کمیونٹی کے سارے لوگ مل جل کے رہتے ہیں اور کافی ایکا ہے سب میں اور لہٰذا جو تہوار ہوتے ہیں سب مل کے مناتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے وہی مناتے ہیں لیکن جو غیرمسلم ہیں وہ سارے تہوار کو مناتے ہیں اور سب ہنسی خوشی رہتے ہیں